पहले ज़ ज़माने के जो पुरुष और औरतें थीं बच्चे थे वे मंदिरों में जाकर दर्शन की यात्रा करते थे और भगवान को हाथ जोड़ते थे रामायण पढ़ते थे गीता पढ़ते थे क़ुरान पढ़ते थे मगर और जो वहाँ के यहाँ पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग थे वे बहुत ही अच्छे थे हमेशा भगवान में लीन रहते थे राम में राम भजन करते थे या और पूजा पाठ करते थे मगर जो आज कल के बच्चे हैं वे सिर्फ मोबाइल में लीन रहते हैं वे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं दिनभर में बहुत ही एक ही दो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई मंदिरों में जाते हैं हाथ जोड़ते हैं भगवान का पैर छूते हैं उनसे आशिर्वाद लेते हैं और करते हैं और जो पहले के ज़माने के एक बच्चे थे वे भी बहुत ही अच्छे थे वे भी भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे शीश नवा के मंदिर मस्जिद सब जगह जाकर भगवान करते हैं मगर आज कल के बच्चे हैं वे बिल्कुल ही भगवान पर कोई आस्था नहीं रखते हैं बस दुरुपयोग करते हैं बस भगवान को दूर से ऐसे करके हाथ जोड़ लेंगे हो गया मगर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को हाथ जोड़ना चाहिए वही तो ही हैं जीवन के कर्ता धर्ता हम लोगों के जो हम लोग का जीवन पार करते हैं जो हम लोग को समझते हैं हम लोग की ग़रीबी को समझते हैं हम लोग को करते हैं और भगवान ही तो हैं सबका बेड़ा पार करेंगे हम और मनुष्य क्या हैं क्या चीज़ हैं